مجھے بائک سیکھنے کے لیے بہت ہی اہم مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم کو بائک چلانے کے لیے بائک سیکھنے کی اہم ضروریات یہ ہے کہ کئی بار مجھے بازار جانے میں دقت ہوتی تھی اور کالجز اسکول جانے میں بہت ہی دقت ہوتی تھی جس کے اس لیے ہم نے بائک چلانا سیکھے ہیں اور بائک چلانے کے لیے ہم اپنے دوستوں کا سہارا لیا اور بائک چلانے کے سیکھنے کے لیے ہم اپنے باغیچہ میں لے جاتے تھے بائک سیکھنے کے لیے اور بائک ہمارے گھر میں موجود تھا اس کے لیے ہمارے بھائی نے مجھے بائک سکھانے کے لیے چلانے کے لیے سکھائی اور بائک سے ہم کو بہت ہی سیکھنے کے بعد بہت ہی اہم مطلب کوئی بھی کام مجھے آسانی ہو جاتی ہے مجھے مارکیٹ جانا یا پھر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے لیے جانے کے لیے ہم بائک سے جاتے ہیں اور بائک سیکھنے کے لیے ہم بہت ہی ہم بائک کووڈ کے بعد سیکھنے کے چلانے کے لیے سیکھا ہوں اس ٹائم جب گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنی بائک اٹھا کے اور باغیچہ میں جا کے سیکھتے تھے فیلڈ پہ جا کے سیکھتے تھے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اور جنون اس بات پہ ہوا کہ میرے چھوٹے چھوٹے جب بائک چلاتا تھا تو ان کو اندر سے یہ ہوتی تھی کہ میں کیوں نہ چلا پاؤں میرے چھوٹے چلا سکتا اور میں کیوں نہیں چلا پاؤں اسی کے سہارے میں نے بائک چلانے کے لیے متاثر ہوئے اور گزشتہ جس سے ہم بائک کو آرام سے چلاتے ہے اور اس سے ہم نے بائک سیکھ گیے اور جس سے کہیں بھی جانے میں مجھے آسانی پڑتا ہے بائک سے کبھی بھی ایمرجنسی ہو یا کوئی بھی ہو میں بائک کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے سے خود سے ڈرائیو کر کے اور بائک چلا کے چلے جاتے ہیں کہیں بھی